हलो जय झूलेलाल तव्हां प्रभू अंकल था ॻाल्हायो पिया हा अंकल हाणे सिअ जी मूंद आई आहे त हुनजो कलेक्शन आयो हूंदव न तव्हां वटि मां हर दफ़े तव्हां खां ई वठी वेंदी आहियां अच्छा त मूंखे तवां जेकेटनि जो भाव ॿुधाए सघंदव लेडिज़ वेअर जो गल्स वेअर में

अच्छा ऐं जीअं ॿार पैदा थींदा आहिनि बोन बेबिज़ जो कुझु नओं कलेक्शन अच्छा त घणो घणो भाव लॻाईंदव सभिनी जे मथां मूंखे चङो ई सामानु ॿाहिरि मोकिलाइणो आहे त हुनजे हिसाबु सां मूंखे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदव अच्छा अच्छा ॾह दफ़ा त अंकल तव्हां हर दफ़े मूंखे ॾिंदा ई आहियो सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी पर पंज टका उहो ॾह टका त तव्हां मूंखे हर दफ़े ई ॾिंदा आहियो त इनभेरे थोरो सुठी तरह सां लॻायो त मूंखे घटि में घटि आहे न पंजा खां सठि पिस मोकिलाइणा आहिनि ॿाहिरि हा हा हुनजे हिसाबु सां पोइ मां तव्हां सां ॻाल्हाया भाव जे हिसाबु सां तव्हां करे ॾिंदा हुजो त हा मूंखे आहे न ॾह पिस मैन्स वेअर में खपनि जीअं की जैकेट्स आहिनि थर्मल्स आहिनि ऐं हुनजे अलावा पोन बेबी जा बि ॾह खां ॿारहं जोड़ियूं पिस खपनि थर्मल्स स्वेटर चैन जैकेट्स आहिनि

मैन्स वेअर में तव्हां मूंखे ह हर हिक साइज़ जा ॿ ॿ सैंप ॿ ॿ पिस ॾेई सघंदव अच्छा त जेंट्स वेर में तव्हां फ़िलहाल ठा सैट ठाराए रखो पार्सल मुंहिंजो सभिनिनि साइजिनि मां ॿ ॿ क्वॉंटिटी ऐं भाव जो थोरो तव्हां कयव मूंखे ॿुधायो पंद्रहं टका वीह टका त करे ॾियो घटि में घटि अच्छा

अच्छा

अच्छा अच्छा ठीकु आहे त पोइ मां अचांव थी सुभाणे शाम जो दुकान ते पोइ मां तव्हांखे ऐड्रेस बि ॾेई थी वञाव पेई ऐं जेको बि पेमेंट हूंदो वग़ैरह मां करे वेंदीमांव हा हा हा हा हा अच्छा ठीकु आहे अंकल जय झूलेलाल